औ खोनादों सार औ सार आं पाटाबारिनिफ्राय कल खालामदों आंनि नामा जिउमा नार्जारि बिदिनो आं दा ग्रेजुवेट जानानैहाय ओरैनो दं सारनाव माबाफोर साख्रिफोर मोन्नो हागोन नामा माबाफोर जबफोर औ मिथियो औ ग्रेजुवेट जाबाय औ बिदिनो

औ औ सार औ जागोन सार औ

औ जागोन सार औ जागोन औ औ जागोन सार

औ औ जागोन सार औ जागोन सार औ गोजोननाय थाबाय सार औ दे औ दे